मेरा नाम सुमन ऐ होर में संगवाल ग्रांऽ दी रौह्ने आह्ली आं में इक बारी रुट्टी बनाई ते राजमां चौल बनाये दे हे ते मेरी ननानू गी बड़े पसंद आये मेरे राजमां चौल ते उनें मेरी बड़ी तारीफ कीती उनें आक्खेआ कि तुस मिगी सखाओ भरजाई जी तुस रुट्टी कियां बनांदे और केह् केह् पांदे बिच ते में आक्खेआ ठीक ऐ अगर तुसें रुट्टी दी जाच सिक्खनी ते में सखानी आं में राजमां चावल बनाये ते में उनेंगी आक्खेआ कि तुस पैह्लें कुकर लेई आओ ते कुकरै च पानी पाओ पानी पाइयै ते राजमां धोइयै ते शैल गेदा चिट्टा बिच पाइयै ते रक्खो में राजमां रक्खे ते राजमां बड़े मनाने ते उनै पुच्छेआ कि तुस केह् केह् बिच पागे ते में उने सखाया कि भला तुस एह् रेसिपी बनाओ ते राजमां बनाने ते राजमां बनागे तुस उदे बिच पैह्लें उबाले ते उबालियै उस्सी उबआईल करियै ते फिर तुस फ्ही तुसें उस्सी फ्राई करना ऐ फ्राई बिच केह् करना कि पैह्लें तेल पाना कड़ाही पैह्ले गैस चलाना ऐ गैस चलाइयै फ्ही तेल कड़ाही रक्खनी ते कड़ाही विच तेल पाना तेल पाइयै फिर असै प्याज पैह्लें असें प्याज कट्टना प्याज कट्टियै फ्ही असै लस्सुन कट्टना थोम कट्टना थोम कट्टियै फिर असें प्याज कट्टना प्याज कट्टियै फिर असें ओह्दे च टमाटर बी छूरने टमाटर छुरियै फिर असें ओह् करना टमाटर छुरी लैने टमाटर छूरियै फिर असें अदरक बी कुट्टी लैना अदरक कुट्टियै फिर असें ओह् करना अदरक कुट्टियै फिर असें धनिया बी चीरी लैना धनिया चीरियै तां तेल भक्खी जाना जिल्लै तेल भखना फिर असैं ते थोह्ड़ा जेहा जीरा पाना बिच जीरा पाइयै फ्ही असें प्याज पाना प्याज पाइयै प्याज गी शैल भुन्नी लैना जैल्ले भुनियै लाल होई जाह्ग ते फिर उस्सी ओह्दे बिच अपनी ननान गी आक्खेआ की थोम पाई लो थोम पाइयै फिर थोम बी शैल लाल होई जाह्ग होई जाह्ग लाल गाढ़ा गाढ़ा होई जाए फिर टमाटर पाने टमाटर पाइयै टमाटर बिच पाइयै फिर थोह्ड़ी हल्दी पानी हल्दी पाइयै फिर थोह्ड़ी मसाला टिक्की पानी मसाला टिक्की पाइयै फिर नमक पाना नमक पाइयै फिर थोह्ड़ी बिच मर्च पानी मर्चां पाइयै फिर में ओह्दे च पानी पाना जेह्का राजमां आह्ला होग राजमां आह्ला पानी पाइयै फिर राजमां गी थोह्ड़ा कुट्टना कुट्टियै फिर उस्सी बिच पाना फिर बिच पाइयै ते फिर उस्सी शैल गड़कने गी छड्डी दओड़ना फिर बिंदु हारी हींग पाई लैनी फ्ही हींग पाने कन्नै केह् होंदा कि सोआद जेह्ड़ा जैदा होई जंदा ओह्दे शैल बनी जंदी रुट्टी जेल्लै अस हींग पाई लैगे फिर ओह्दे बिच धनिया पाना धनिया पाइयै फिर ओह् तुस राइमा खागे तुंदे मतलब कि बड़ा टेस्ट लग्गग कि बड़े स्हेई बनाये इनें और बड़े स्हेई राजमां बने न ते फिर राजमां जैल्ले बनी जाङन ते फिर फिर मेरी ननान आक्खदी की ठीक ऐ भरजाई जी फिर अग्गोआं में बी इं'या गै राजमां बनागी ते में फिर उनें ई अपने राजमां दी रेसिपी उने सखाई ते उनें मेरी बड़ी तारीफ कीती कि ठीक ऐ कि इनें बड़ा अच्छा ऐ कि इनें सखाया मिगी राजमां बनाना सखाया इक दिन में अपने मेरी भैन ही ना उस्सी दाल चौल बनाना निं हे आंदे ते में उनें सखाया कि दाल चौल बनाने न ते फिर चौल बनाना ऐ चौल जियां बनाने की पैह्लें शैल पतीली लैनी पतीली च जियां दो गलास चावल बनाने ते पानी रक्खी लैना ते पानी पानी रक्खन जेल्लै पानी उबाल करग ते पानी बिच चौल पाने ते चौल पाइयै उनेंगी ल्हाना ऐ ते शैल ल्हाइयै फिर उनेंगी अस आक्खने चौल जेल्लै थोह्ड़े दिक्खने कि कनि कनि होई गेदी ऐ जेल्लै कनी लाइयै ते चौलें दा दाना मिस्सियै दिक्खना कि ठीक ऐ चौल भाई पक्के बनिये न ओह् पक्के कच्चे ते निं ना रेह् दे पक्के होई जाने जेल्लै होई जान ते फिर पिश नबेड़ी लैनी ते जैल्ले पिश नबेड़ी ते चौल बनियै न समझो त्यार होई गे न ते मेरी भैन ही ते मेरी भैन आक्खन लग्गी कि दीदी मिगी ना ते उस्सी बी रुट्टी बनाना हैनी ही आंदी ते फ्ही में उस्सी सारी रुट्टी बनाने दी जाच सखाई कि जाच कियां सखाई फ्ही में उस्सी आक्खेआ कि तुस पैह्लें चलो पैह्ले जियां में बनागी ते इ'यां तुस बी मेरे पिच्छे पिच्छे बनांदे जायो इक बारी बनागे महां नेईं शैल बनग ते दूऐ दिन शैल बनग ना तुस इक कम्म करो कि तुस बैठो ना में तुसेंगी सखानी आं ते उनेंगी बी दाल बनाना सखाई में उस्सी आक्खेआ कि तुस इक कम्म करो कि पैह्ले पानी रक्खो कुकर बिच कुकर च पानी पाइयै दाल रक्खनी दाल शैल साफ सूफ करियै ते धोइयै धोइयै ते बिच पाई लैनी जिल्लै पाई लेई ते फिर ओह्दे बिच लून लून पाओ बसार पाई लो जी ते सीटी मरवाओ सीटी बज्जी जाये ते फिर उस्सी उतारना उतारियै फिर प्याज प्याज चीरना प्याज चीरियै थोम दा तड़का लाना थोम चीरी लैना फिर टमाटर चीरी लैने फिर उस्सी केह् करना कि तेल च पाइयै तेल पाइयै ते तेल बिच थोह्ड़ा जेहा जिल्लै तेल भखी जाये जेल्लै तेल भखी जाये ते फिर ओह्दे बिच असैं प्याज पाना प्याज पाइयै फिर असैं थोम पाना थोम पाइयै फिर असें टमाटर पाने जेल्लै थोह्ड़े लाल होई जान ना भनोई जाये भुन्नियै ते फिरथोह्ड़ा बसार पाइयै फिर बिच असैं टमाटर पाने टमाटर पाइयै फिर थोह्ड़े जेई अस ओह्दे च जीरा पाना जीरा पाइयै लून पाना बसार पाई लेआ ते पाइयै ते असैं जीरा पाइयै फ्ही थोह्ड़ा पानी उदा दाला दा पानी पाना दाल पानी फिर धनिया पाई लैना धनिया पाइयै जेल्लै बनी जाये फिर उप्पर धनिया भरूड़ी ओड़ना इं'या करियै दाल बनी जंदी बड़ी शैल होई जानी ते जेल्लै उस्सी इ'यां इ'यां करियै असैं जाच सखाई फिर में सब्जी बनाने दी जाच सखाई कि तुस सब्जी कियां बनांदे पैह्ले शैल सब्जी धोई लैना पत्ता गोभी ऐ जियां गोबी शैल पत्ता पत्ता करी कटी लैनी कट्टियै उस्सी फंडियै शैल धोइयै धोइयै ते जेल्लै असें सब्जी धोई लैन्ने आं ते धोइयै ते फिर असै ओह् सब्जी गी केह् करना फिर असैं तेल कड़ाही बिच चाढ़ी लैना पैह्लें गैस लाना गैस लाइयै फ्ही असें चाढ़ना उप्पर कड़ाही विच पाइयै जेल्लै कड़ाही विच तेल पाइयै रक्खने ते ते जेल्लै तेल शैल भखी जंदा जिल्लै थोह्ड़ा धूआं धूआं आंदा ते तेल भखी जंदा तेल भखी जंदा ते ओह्दे विच अस सब्जी पाई ओड़ने होन्ने जेल्लै सब्जी पाई ओड़ने फिर थोह्ड़ी बिच बसार पाओ नमक पानी नमक पाइयै फिर उस्सी थोह्ड़ा जीरा पाना ते सब्जी त्यार होई जंदी ते फिर बिच उप्पर जेहा धनिया भरूड़ी लैना ते जैल्ले धनिया भरूड़ी लैआ ते ओह् बड़ी शैल सब्जी त्यार होई जंदी साढ़ी जिल्लै सब्जी साढ़ी त्यार होई जंदी ते फिर सब्जी उस्सी जाच सखाई में अपनी भैन गी मेरी भैनै बड़ी तारीफ करे कि ठीक ऐ भाई मेरी भैन मेरी भैन नै मिगी जाच सखाई ऐ कि बड़ी शैल सब्जी बनांदी ऐ एह् उनै मेरी बड़ी तारीफ कीती ठीक ऐ